भारतांत नाचाची खूब व्हड पंरपरा आसा जशें की आमकां पळोवपाक मेळटा की भरतनाट्यम आसा कोळी नाच तोणयांचो नाच धालो हें सगळें आमकां पळोवपाक मेळटा नाच हें एक अशें नृत्य जातुंतल्यान मनीस आपली भावना स्पश्ट करता ताचे हावभाव ताचो राग मोग हें सगळें आमकां नाचांतल्यान दिसता शारिरीक व्यायामा वांगडाच मानसीक व्यायाम लेगीत जाता नाचाची वेगवेगळीं स्टेप याद दवरप ही लेगीत एक कलाच आसा पयलींच्या वेळार बायलांक भायर सरपाक मेळनाशिल्लें त्या टायमाचेर धालो हातुंतल्यान बायलो घरांतल्यान भायर सरून आपल्यो भावना आसात त्यो तातुंतल्यान व्यक्त करताले आनी हातुंतल्यान ह्या नाचांतल्यान फक्त बायलांचीच भावना न्हय तर एका त्या जातींतले लोकूय एकठांय येताले मांडार येताले आनी ते नाचताले तशेच तरेन आमकां कोळी नाच पळोवपाक मेळटा कोळी नाच हो नुस्तेकारांचें धंद्याच्या विशयांत आमकां सांगता कोळी लोक हो फक्त नुस्त्याचेर आपलो घराबो चलयतात आपलें पोट चलयता सो तातुंतल्यान आमकां त्या वाठारांतल्या लोकांच्या नाचातल्यान आमकां ते वाठारांतल्या लोकांची संस्कृती तांचो भेस तांची भास तांचो वेवसाय हें सगळें आमकां कळून येता आनी ताका लागून म्हाका दिसता की नाचांतल्यान लोक आमी सगळे एकठांय येतात एकठांय जातात आनी नाचांतल्यान त्या समाजातली आमकां पंरपरा वा तांचो भेस आमकां दिसून येता ताका लागून नाचांतल्यान ती ती जात मुखार सरता अशें म्हाका दिसता